मूंखे धार्मिक किताब पढ़णु पसंदि आहे जीअं त गीता सुखमणी जपु साहिबु रहिरा साहिबु ऐं ॿिया बि घणेई किताब अन जेके मूंखे पढ़णु पसंदि आहे हिननि धार्मिक किताबनि खे पढ़ण सां मन में शांती मिलंदी आहे ऐं समय जे ख़बर ई न पवंदी आहे की पाण केतिरे समय खां इहे धार्मिक किताब पढ़ूं पिया